جی ہاں میں نے ایک ایسی چیز تحفے میں دی تھی اپنے دوست کو جو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور وہ تھا میرا ایک گریٹنگ کارڈ جو کہ کافی وقت پہلے میں نے بنایا تھا اور اسے میرے دوست کو بہت زیادہ پسند آ گیا تھا تو میرے دوست نے اس کی ڈیمانڈ رکھ دی تھی کہ میرے برتھ ڈے والے دن مجھے اس گریٹنگ کارڈ کو دے دینا جبکہ وہ میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی اور میں اسے بہت زیادہ پسند کرتا تھا لیکن میں اپنے دوست کے آگے مجبور ہو گیا اور میں نے وہ گریٹنگ کارڈ اپنے دوست کو دے دیا